कोंकणी ही खूब तरांची आसता जशें की एकादो जर तर मडगांव रावपी मनीस आसा आनी जो तो कोंकणी उलयता जाल्यार ज्या मनशा कडेन तो कोंकणी उलयता ताका कळटा की हा तो मडगांवचो मनीस म्हणून तशेंच कारवार वेगळी कोंकणी भास आसता मडगांव वेगळी भास आसता फोंण्या गेलो जाल्यार फोणेची तुका कोंकणी वेगळी पळोवपाक मेळटा तशी हेर हेर जर तर वाठारांनी गेलो जावं हेर गांवांनी गेलो जाल्यार तांची भास मातशी वेगळी आसता कोंकणी उलोवपाची तशेंच तांच्या हेर गांवांनी तुमकां दुसऱ्या दुसऱ्या तरांची कल्चर पळोवपाक मेळटा जशें की एकाद्या खंयच्या गांवांत शिगमो जाता मागीर आमची देखणी जाता तशेंच फुगड्यो खेळटात धालो आसतात अशे खुबशे सिजनांनी आमकां खूब किदें किदें अशें पळोवपाक मेळटा जे थोडी लोक आपले जे कितें फुगडी आसता ती आतां आतांचे हितून कमी जाता पूण थोडीं जाणां ती हें करता करून दवरतात आनी मागीर आपली कला जी आसा ती सादर करता मागीर घुमट आसा आमचें आरत्यो आसा भजन आसा ह्यो सगळ्यो आमच्यो गोंयच्यो गोंयच्यो गोंयच्यो कल्चर आसा वाळपोयचो शिगमो गडे घोडामोडणी गुमटाच्यो आरत्यो मागीर ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो कल्चर आसा त्यो सगळ्या वाठारांनी जाता आनी सगळ्या वाठारांनी आमकां ह्यो कल्चर पळोवपाक मेळटा